मैं एक बार मनाली से लेह जाना चाहता हूँ मनाली से लेह जाने के साथ साथ में जो उत्तर पूर्व भारत है जो हमारी सेवेन शिस्टर के नाम से प्रचलित हैं वहाँ भी बाइक से यात्रा करना चाहूँगा साथ ही एक मेरी इच्छा नेपाल जाने की भी बाइक से है पर समस्या ये है कि ये नेपाल की यात्रा कुछ ज़्यादा लम्बी हो जाएगी जो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं पर इसके लिए मुझे सुझाव तो नहीं मतलब ये लोगों का और ख़ास कर युवाओं का जो कि बाइक चलाना पसंद करते हैं उन लोगों का सपना रहता है कि वे एक बार लेह की यात्रा ज़रूर करें और समान सपना मेरा भी है कि मैं लेह की यात्रा बाइक से करना चाहूँगा जिस से कि ये मेरा सपना पूरा हो सके